आहो अस टी वी उप्पर ओह् दिक्खने होन्ने रिप्वलिक भारत अस ओह् बड़ा जेह्ड़ा उं'दा औंदा ऐ अपना अर्नव गोस्बामी दा जेह्ड़ा पूछता है भारत अस ओह् बड़ा उस्सी सुनने होन्ने जिसलै उं'दी डिबेट चलदी अपने देश दी तरक्की दे बारे च चलदी ऐ जां कोई कोई बी घटना होंदी ऐ ओह्दे बारै च ओह् डिबेट करदे ऐ अर्नब गोस्बामी होर करदे डिबेट उं'दे बिच्च सारे अपना जेह्ड़ी पार्टी दे बंदे बिच्च बैठे दे होंदे फिर उं'दी डिबेट चलदी ओह् अपने शब्द रखदे दूए आह्ले अपने शब्द रखदे ते अर्नब गोस्बामी दा जेह्ड़ा चलदी डिबेट चलदी अस इस डिबेट गी अस बडा पसंद करने होन्ने होर इस डेबेट गी अस काफी जैदा फाॅलो करने होन्ने जिसलै ओह् समझांदे कोई गल्ला जां कोई बी जिसलै ओह् ओह् जेह्ड़ी गल्ल बात सनांदे ते अस ओह् चीज नोटिस रक्खने होन्ने कि हां भाई इस चीज कन्नै सानूं एह् चीज सिक्खने कन्नै मिली डिबेट अस बड़ी शैल सुनने होन्ने उं'दी अर्नब गोस्बामी दी अस ओह् दिक्खने होन्ने कन्नै रिपब्लिक भारत ऐ ओह्दा ओह् अस उस्सी बड़े इ'यां ध्यान कन्नै सुनने होन्ने ओह्दी अस गल्ला समझने होन्ने बिच्च केह् आखदे ऐ उं'दी तरफ दा के अ'वा दे जां दूई पार्टी दे तरफ दे केह् व्यू अ'वा दे अस उस्सी बड़े प्यार कन्ने सुनन्ने होन्ने